मानसिनि जिउआव बयनिआबो गोरोन्थिया जाखायो गोरोन्थिखौ रावबो मावा होन्नानै बुंनो हाया गोरोन्थिखौ मावफ्लांखाथारो गोरोन्थि मावनायनि गेजेरजोंबो माखासे गियानफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो एबा आर्जिना लानो हायो आरोना गोरोन्थि मावनानै जेब्ला रायजायो अब्ला गोसोआव नाङो ना मानसियाथ' गरोन्थिखौ मावखायो नालाय बेखायनो गोरोन्थि मावखांनायनि उनावबो गावखौ गावनि सान्नायफोरखौ सुद्रायनानै लानो हायो आरो आरो रावबो मानसियानो गोरोन्थिखौ मावालासे थाखाया गोरोन्थिखौ मावफ्लांखाथारो इस्सेबाबो मावफ्लांखाथारो मालाबा लोगोजों लोगोनि गेजेरावबो जायो नखरावबो जायो एबा बयजोंबो जेनबा गोरोन्थि जाफ्लांखाथारो आरो माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा माखौबा नङा माखौबा एखनबा गोरोन्थिआ मावफ्लांखाथारगोन ना आरो जाफ्लांखायोबो आरो मावा सानबाबो मबेबा खोथायाव बा अबबा माबा मोनसे खामानियावनो मावफ्लांखायो जेनबा आनजादाव मोनसे लिरनो हायाबाबो बे मोनसे गोरोन्थि जालायबाय बा आं बावबाय बेखौ फरायदोंमोन आं बावबाय बेखौ बावनायनि गेजेरजोंबो बेबो मोनसे गोरोन्थि आरो बावनायाबो गोरोन्थि बावफ्लांबाय लिरनो हायासै बेबो गोरोन्थि आरो नंखायनो बयबो गोरोन्थिखौ मावखायो आंबो जिउआव गोरोन्थिखौ मावनायनि गेजेरजोंसो मोजां गियानखौ सोरजिनानै लानो हादों आरो आरो मावखायो ना गोरोन्थिखौ बयबो ओंखायनो गोरोन्थि मावबाबो अरजाया गावखौ जेनबा सुद्रायनानै लाफिन्नांगौ आरो